ईअं त घणा ई धंधे वारा बिज़नेस में थी चुका आहिनि घणे ई इंडस्ट्रीअ वारा थी चुका आहिनि पर मुंहिंजी नज़र में हिकु टाटा कंपनी आहे जेकी मां तव्हांखे उन जो हाल अहिवाल ॿुधाए रहियो आहियां टाटा कंपनी उहा कंपनी आई जेकी तमामु झूनी आहे न सिर्फ़ु हिकु कंपनी जो ई योगदान कंदा आहिनि पर देश जे खेत्र में हर हिकु खेत्र में उहो पंहिंजो योगदान ॾींदा ईंदा आहिनि सभिनि खां हिननि जी ॾाढी इहा सुठी ॻाल्हि आहे त हू रोज़गार ॾाढो सुठो ॾींदा आहिनि बेरोज़गारी तमामु घटि जी थी वई आहे हिन कंपनी जे करे हिन सॼे भारत में हुन खां पोइ जेकी रोज़मरह जी ज़िंदगी में जेके हर हिकु ग़रीब इंसान खे बि हुन जी ज़रूरत पए थी उहो आहे हुन जो लूणु जेको तमामु घटि अघ में हुन जो लूणु जेकी हुन जी शइ आहे उहा सस्ते अघ में हिन मार्केट में विकिणी वेंदी आहे जंहिंजे करे कोई ग़रीब इंसान बि पंहिंजो पेट पाले सघे थो